नमस्कार मैडम क्या मैं राधिका बैड शोरूम से बात कर रहा हूँ हॉलसेलर जी मैम मैं भी जयपुर से ही बात कर रहा हूँ और मैंने अभी जयपुर में गर्ल्स होस्ट हॉस्टल शुरू किया है तो मुझे उस के लिए सौ बैड चाहिए क्या आप मुझे सौ बैड उपलब्ध कर पाएंगी मैम किस प्रकार का बैड चाहिए तो आप मुझे बताएं बताएं कि किस प्रकार के बैड आप के पास अवेलेबल हैं अग्रीड मैम मुझे लगता है कि लकड़ी के बैड ज़्यादा सही रहेंगे टिकाऊ भी रहेंगे और ज़्यादा लम्बे समय तक भी चलेंगे तो क्या आप के पास सौ बैड लकड़ी के मिल जाएंगे मैम मुझे एक सप्ताह में चाहिए और अगर एक सप्ताह में मिल जाएँ तो बहुत बढ़िया नहीं नहीं मैम मैं और किसी को जानता भी नहीं हूँ और आप की रेटिंग भी बहुत अच्छी मतलब मिली है और मुझे आपका जो संदर्भ है वो मेरे किसी परिचित ने दिया है कि राधिका वो हॉलसेलर से खरीदिए बहुत अच्छी सर्विस है बहुत अच्छी वो भी क्वालिटी भी है तो आप के अलावा तो मुझे नहीं चाहिए किसी से भी आप देखिए कुछ अरेंज हो जाए थोड़ा ऐसा कर लें कि मतलब कुछ मुझे अभी दे दें कुछ बैड बाद में दे दें ऐसा कुछ हो जाए जी जी जी जी बिल्कुल आप करिए अच्छा मैम मुझे बताइए ये जो लकड़ी के बैड हैं ये क्या सिंगल बैड होते हैं या जैसे वो आते हैं ना मतलब एक के ऊपर एक जो बोलते हैं उस को शायद बंकर बैड ऐसा कुछ बोलते हैं उस को क्या वो अवेलेबल होंगे आप के पास ठीक है देखिए पहला विकल्प तो ये हो सकता है कि आप मुझे पच्चीस बैड इस हफ हफ्ते में दे दें और और फिर मुझे पच्चीस बैड आप मुझे अगले हफ़्ते में दे दें आप को कितना मतलब चाहिए समय आप के लिए उपयुक्त है सही है बाकि मुझे सौ चाहिए और अगर सौ आप मुझे उपलब्ध करवा देंगी अच्छा बिल्कुल जो विकल्प आप ने बताए कि कुछ मुझे अभी दे देंगी कुछ अभी दे देंगी आप सौ बैड कब तक मुझे पूरा समय कितना ले लेंगी आप मैडम कोशिश करिए बच्चे हमारे इस हॉस्टल में आ चुके हैं लड़कियाँ आ चुकी हैं और वो भी ठंड का मौसम भी है अगर बैड नहीं होंगे तो उन को नीचे सोना पड़ेगा जो उन के लिए थोड़ी असहज वाली स्थिति हो जाएगी तो आप समझती हैं इस बात को तो आप जितना जल्दी अगर करवा सकें तो उतना बहुत मतलब मेरे लिए अच्छा होगा तो आप आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आप मिक्स बैड भी भिजवा सकती है कुछ लोहे के या स्टील के और कुछ लकड़ी के जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद